बिहारमे बिहारसँ हमे सब गाँव देहातसँ बिलॉन्ग ई करै छिए गाँव देहातसँ छिए गाँव देहातमे हुअएवला पर्व जइसेकि जितिया होलै अनन्त डोरा होलै आओर जाके विश्वकर्मा पूजा होलै होली होलै छठ पूजा तऽ बिहारमे ओहिना प्रतीक मानलऽ जाइ छै कि बिहारमे ही करै छै बाहरमे तऽ आदमी करै नहि छै आओर सोमवारी कि बोलै छिए शिवरात्रि आओर अनन्त पूजा ओकर बाद जन्माष्टमी ई सब चीज होइ छै हमरा सबके गाँवमे तऽ इएहसब त्योहार छै कि हमरा सबके बिहारमे शहरसँ ज्यादा कुछ बिहारमे हमरासब परब मनैलऽ जाइ छै बिहारसँ आदमीसब शहरसँ आदमीसब बिहार आबै छै परब त्योहारमे शामिल हुअए वास्ते ई कि गाँव शहर गाँवमे पूजा पाठ शहरसँ किछु ज्यादे ही मानलऽ जाइ छै शहरसँ आदमी गाँव आबै छै पूजा पाठ देखै वास्ते